ज्यो म्हणी आसा ती म्हटल्यार कामा पुरती मामा हांडीर आसा चेडो सोदता सगळो वाडो बांय सुकतकच उदकाचो वालोर कळटा चोराक दुबाव चान्न्याचो खातलो जाल्यार खातलो जाल्यार चोणो बोल्सांत ना आणो खावंक जेवंक आसल्यार सोयरो सदांच